खेलनाइसँ बहुते प्रक शरीर प्रकारके खेलनाइसँ शरीरसँ बहुते प्रकारके जे होइत छै रोगके निवारण होइत छै जेनाकि क्रिकेटे फुटबॉले आओर बहुते प्रकारके खेलसभ अबैत छै जकरा खेललासँ अहाँक शरीरमे ओ अलग प्रकारके एनर्जी आओत शरीरमे अहाँके थकावट जल्दी नहि आबि बुझाए पड़त जेनाकि क्रिकेटे खेलेबै तऽ भरि दिन दौड़य पड़तै खेल कूद कर आओर मने बहुते प्रकारके होइत छै फील्डिंग करय पड़ैत छै बहुते प्रकारके करय पड़ैत छै जाहिसँ अहाँक शरीरमे एगो अलग प्रकारके एनर्जी रहत अहाँकेँ जाहिसँ अहाँकेँ दिनमे कोनो काम करयमे मोन लागत आओर ई ई क्रिकेटे टा नहि छै आओर बहुते खेलसभ छै जकरा खेललासँ अहाँके दिमागो चलत शरीर अहाँके स्वस्थ रहत फुर्तीला रहब आओर बहुते प्रकारके होइत छै निम्न प्रकारके खेलसभ छै जेना फुटबॉल खेललासँ अहाँके पै पाँव मजबूत होयत आओर क्रिकेट खेललासँ अहाँके कलाईसभ मजबूत होयत हाथ ताथ मजबूत रहत अहाँके मस्तिष्क चलत दिमाग बढ़िआँ जेना चलत अहाँके काम करत आओर बैडमिंटनो खेलाइसँ बैडमिंटन खेलाइसँ ई होइत छै जे कलाई केना चलाओल जाइत छै से होइत छै दिमागके फुर्ती अहाँके दिमागमे बढ़ियाँ रहत दिमाग अहाँके चलैत रहत चलैत बुलैत रहत दिमाग